हिन्दोस्तान दी अज़ादी दी जेह्ड़ी दास्तान ऐ एह् काफी लंबी चौड़ी ऐ इसदे च केईं लोकें अपनियां श्हादतां देइयै ते इस अज़ादी गी हासल कीते दा इस बास्तै असेंगी बी चाहिदा कि इस अजादी गी जेह्ड़ी असें इनें श्हीदें दोआई दी ऐ इसी अग्गै ब्हाल रक्खने बास्तै अस बी अपनी तरफा पूरी कोशिश करचै होर जिन्ना कुछ साढ़े कशा बनी सकदा अस बी इसदे जोगदान देने दी कोशश करचै अज़ादी ते असेंगी मिली दी लेकिन इस अज़ादी गी ब्हाल कियां रक्खना जियां के अज्जकल मिलीटैंसी ते खतरा होर अग्गें पिच्छें जिन्ने बी कंट्रीस न उत्थैं उत्थै कोई लड़ाई लग्गी दी कोई जंग लग्गी दी उसदे च अस अपना उसी बंद करवाने च उसी अस सुलह् करवाने च केह् जोगदान देई सकने आं एह् असेंगी सोचना पौह्ग होर बोह्त बोह्त जादा सोचने दी लोड़ ऐ असेंगी एह्दे च बोह्त से बोह्त सारे लोकें जियां सुभाश चन्द्र बोस जी पंडत जवाहर लाल नेह्रू जी महात्मा गांधी जी चन्द्र शेखर जी होर बोह्त सारें लोकें इसदे च अपना जोगदान दित्ता दा ऐ होर किश लोग ऐसे बी हैन जिनें अपनियां श्हादतां दित्तियां इस अज़ादी गी हासल करने बास्तै होर इस अज़ादी गी ब्हाल रक्खने आस्तै असेंगी बी कोशिश करना पौह्ग जिन्ना किश इस मदान च अस अपनी अपना योगदान देई सकने आं असेंगी देना चाहिदा अपनी औलाद गी अपने बच्चें गी असें अपनी अज़ादी जेह्की असें हासल कीती दी इसदे बारे च उ'नेंगी समझाना चाहिदा उ'नेंगी दस्सना चाहिदा कि इस अज़ादी गी कोई असानी कन्नै हासल नेईं कीता दा ऐ बल्के इस बास्तै साढ़े श्हीदें बड़ियां कुरबानियां दित्ती दियां न उस बेल्लै जाइयै एह् अज़ादी जेह्की ऐ असें हासल कीती दी ऐ इसी ब्हाल रक्खने बास्तै चाहिदा के साढ़े ऐजुकेशन दे जेह्ड़े लोग न मार्निंग असैंबली च इसदे उप्पर भाशन दित्ते जान इस गल्ला गी अपने सिलेबस च सलेबस च दर्शाया जा कि असें अज़ादी कि'यां हासल कीती तां के साढ़ी औने आह्ली पीढ़ी गी एह् पता लग्गै कि जेह्की अज़ादी अस असेंगी मिली दी ऐ एह् कोई असानी कन्नै निं थ्होई दी ऐ बल्के हज़ारें लोकें इस अज़ादी गी हासल करने बास्तै अपने शीश कटाए दे न इ'यै किश साढ़ी कोशिश जेह्ड़ी ऐ अग्गें तक असेंगी अपने बच्चें तक अपनी औलादें तक पजाने दी इक कोशिश होई सकदी ऐ